हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिससे अपने आप ही एक अपनापन सा सामने वाले के साथ महसूस होता है अगर हम हिन्दी में बात करते हें तो सामने वाला एक कंफरटेबल फीलिंग के साथ हमसे बात करता है और सामने वाले को यदी हम इंग्लिश में बात करेंगे और अगर सामने वाले को आती ही नहीं है तो वो बहुत ऐसा सोचता है जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता हो और बहुत उसे इम्बैरेसिंग फीलिंग होती है कि इन्हें तो ऐसा आता और मुझे इसलिए हमें हिन्दी का प्रयोग ही करना चाहिए और हिन्दी हमारी मात्र भाषा है तो हमें हिन्दी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और उसे ही बढ़ावा देना चाहिए ताकि सामने वाला और हम भी दोनों अच्छे से बात कर सकें और अच्छे से बात को समझ सकें ताकि हमें कुछ ग़लत फ़हमी न हो बात को समझने में कहने में जो भी हो वो सब अच्छे से कर सकें हम इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए ताकि हम अच्छे से सबको बता सकें कि हम क्या बोलना चाहते हैं हम ऐसा प्रकट हमारी भावना कैसी हैं हम उसे कैसा प्रकट करना चाहते हैं और अगर किसी को नहीं आती है हिन्दी भाषा तो हमें उसे सिखाना चाहिए कि बहुत अच्छी होती है और बहुत अपना पन वाला एहसास देती है कि हिन्दी भाषा को हम अगर सीखें बोलें तो बहुत अच्छा होता है